हम अन्य सितारों और आकाशगंगाओं की दूरी को लम्बन कोण के नाप से नापते हैं और यह जो माप है हमें ब्रह्मांड के बारे में यह बताता है कि जो पृथ्वी है तारों से कितनी दूर है और ये जो तारों की जो दूरी है लम्बन से लम्बन कोण से नापा जाता है इसका मतलब यह होता है कि एक वर्ष में तय की गई दूरी पृथ्वी के जो सबसे नजीक नज़दीक जो तारा है वह अल्फा अल्फा तारा है और यह जो लगभग चार पॉइंट सैंतीस प्रकाश वर्ष हमारे पृथ्वी से दूर है